ہمارے گاؤں میں پہلے حاجت کرنا باہر میں عام تھی اور اب دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھروں میں کرنے لگے ابھی ہمارے گاؤں میں باہر میں جب لیٹنگ ہوتی تھی اس میں روڈ سڑک وغیرہ پورے گندے ہو جاتے تھے اور خواتین کو بڑی مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا تھا اور ہم ہم لوگ کو باہر میں لیٹرنگ کرنے سے بہت ہی بیماریوں کی بیماری پھیلتی تھی اور اس سے اس کے لیے ہمارے سرکار نے لیٹرینگ بنانے کے لیے ہمارے گھروں میں فنڈ ہمارے بہار کے سرکار میں ہمارے اس کے لیے فنڈ جاری کیے تھے اور اس سے بہت ہی بیماری پھیلتی ہے جو باہر میں حاجت کرتے ہیں اس سے بہت بیماری پھیلتی ہے جس سے ہم نے کہیں بھی سفر کرتے دیکھیں اگر ٹرین میں بھی سفر کرتے تو ٹرین کے پٹری کے بغل میں اور بیٹھ کے کھلے میں حاجت کر رہے تھے اس سے بہت ہی زیادہ گندگی پھیلتی ہے جس سے بیماریوں کا سنکیت ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے سرکار نے ہم لوگ کو ایک فنڈ دیا ہے کہ آپ لوگ کو یہ اگر ٹوائلیٹ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں بنانے کے لیے آپ لوگ کو فنڈ ملا فنڈ ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا اور اس سے ہم لوگ حاجت کے لیے ہم ایک ٹوائلیٹ بنا سکتے ہیں اور اس ٹائلیٹ کے وجہ سے جو اگر باہر میں ہم لوگ لیٹرنگ کرتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں بہت ہی گندگی پھیلی ہوئی رہتی تھی جس سے ہم کو بہت بیماروں کی بیماریوں کی سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس کے وجہ سے ہم لوگ کے لیے عورت اور خواتین کو بہت مشکلات ہوتی تھی جس سے ہم اپنے گھروں کے اندر ٹوائلیٹ بنانے کے بنوائیں اور اس سے ہم لوگ کو بہت ہی آرام ملی ہے اور حاجت سے ہم لوگ کو کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں جس سے ہم لوگ نے اس کو گھر میں بنائے ہیں